हमारे पास एक इंडक्शन कुकर है जिसमें बॉइलिंग के लिए जो भी चीज़े जिसको ज़्यादा देर तक उबालना है ऐसी चीज़ों को बना सकती है आसानी से जैसे कि कड़ी है खीर है दाल है और पुरियाँ तल सकते है इंडक्शन पर बहुत सुविधाजनक गैजेट है ये और इस पर हम पराठे भी बना सकते है और इसमें सारा मैनुअल सेट रहता है जिसमें सारी चीज़े बटन दबाने के हिसाब से उसका सारा वो फंक्शनिंग करता है गैजेट और आप अपने तापमान के अनुसार एक निश्चित तापमान के अनुसार उस पर कोई जो जो भी भोजन है वो बना सकते हैं किचेन का एक अच्छा गैजेट है ये किचेन में